साढ़ा इत्थूं दा जादै मश्हूर ऐ मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग ते इसी बनाने आस्तै कोई मसालें दी जादै जरूरत निं होंदी बस इक्क कला दी जरूरत ऐ ढोडे बनाने ई कला दी जरूरत ऐ कि हत्थ उ'नें ई कोई किसै पर बेलियै निं बनांदे बस हत्थै पर चंडियै उ'नेंगी बनांदे बड़े इं'या चुल्ली पर बनाए दे होंदे बड़े अच्छे बनियै बड़े तरीके दे बने दे होन करारे करारे ढोडे दे कन्नै सरौं दा साग साग केह् आक्खां इन्ना लाजबाव ते लज़ीज होंदा ना कि केह् आक्खां उसी कोई जादै मसालै पाने दी जरूरत निं बस उसी इक्क तड़का चाहिदा कैह्दा थुम्में दा तड़का जिसी लस्सन आखदे हिंदी बिच बस लस्सन दा तड़का लाए दा होऐ ते थोह्ड़ा जेहा तेल इंया मासा हार जादै पाए दा होऐ ते शैल भुन्नियै बनाए दा होग ते ढोडे ते सरौं दा साग दा जो मेल होंदा ना ओह् जिंदगी बिच में कोई खाने बिच अज्ज तक्क निं दिक्खेआ कि सोआद आया होग जिन्ना सोआद ढोडे दे साग बिच ऐ